मैंने मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट फ़्लिपकर्ट से ऑनलाइन मंगाया था स्मार्ट वाच मंगाई थी जो मैंने चार पाँन दिन पहले ओडर की थी और पाँच दिन बाद मेरे को मिल गई थी मैंने ये दो हज़ार रुपये की मंगाई थी और ये मेरे पास एक दम से सही कंडीसन में आई थी और एक दम चलने में सही थी इस मैंने इस को मेरे यूज़ के लिए मंगाया था और ये प्रोडक्ट एक दम सही था फ़्लिपकर्ड ने विद क्वालिटी और विद अपने टाइम के अनुसार इस को इस को दे दिया था और ये प्रोडक्ट भी एक दम चलने में सही था इसमें सभी प्रकार के फ़ीचर वग़ैरह वरक कर रहे थे और इस से मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था जिस से मेरे कॉलिंग वग़ैरह है बाइक बाइक चलाते हुए सभी इंप्रूव हुआ था और ये प्रोडक्ट एक दम सही कंडीसन में था